अॼुकल्ह त रेडीमेड कपिड़ा ऐं हलंदा आहिनि वधीक त कोई पंहिंजो बि सुबियल माना कर पाईंदा आहिनि छाकाणि जो पंहिंजे सिलाई करायण में माना पैटर्न कलरु पंहिंजे पसंदीअ जो कपिड़ो हूंदो आहे रेडीमेड में पंहिंजी पसंदीअ जो कपिड़ो न हूंदो या त पैटर्न न हूंदो या त भाई पंहिंजे पसंदीअ जो कलरु न मिलंदो हिन करे पंहिंजे पसंदीअ जो कलरु पैटर्न कपिड़ो हुजण जे करे हर कोई पाणई चाहींदो आहे भाई पाणई सुबायूं ऐं फ़िटिंग बि पंहिंजी सुबियल में सुठी बीहंदी आहे तंहिंजे करे भाई पाण सुबायलु कोई टेलर खां कोई डिज़ाइनर कपिड़ा सिबायणु पसंदि कंदा